जी बिलकुल बेसी बिहारे नहि हमरा हमरा हिसाबसँ सिर्फ बिहारे नहि पूरा विश्वमे पूरा धरतीपर कतहु भी यात्रा करयके अगर मनसा बना रहल छी अपने या फेर कतहु चाहै छियै जाय लेल आओर खास कर अगर बात उठल हेँ बिहारके तऽ जरूर बिहारक गप्प करब की अगर कोइ कतहुसँ बिहारमे अबै छथिन तऽ हर जगह हम सिर्फ बिहारेके बात नहि करै छी हर जगह सतर्तकता बरतैके जरूरत छै अपन ध्यान रखबाक जरूरत छै अपन सामानक ध्यान रखबाक जरूरत छै किआकि कतहु भी पूरा दुनिआँमे कतहु भी अगर हम ट्रेवल करै छियै कतहु भी अगर हम यात्रा करै छियै तऽ हमर इच्छा रहैत छै कि किछु नया चीज देखी हरदम इच्छा रहैत छै कि किछु बढ़िआँ चीज देखी किआकि यात्रा करबाक पीछाँ एकटा मनसा रहैत छै किछु नया चीज देखी आओर ओतयसँ किछु सिखबाक बहुत अवसर मिलत लेकिन जखन हम ओतय जाइ छी आओर पता चलैत छी कि रास्तामे किछु हमरा साथ एहन अनहोनी भऽ गेल चाहे कोनो भी तरहक भऽ सकैए भऽ सकैए अहाँके शारीरिक भऽ सकैए मानसिक भऽ सकैए चाहे अहाँके सामान साथे भऽ सकैए तऽ कतहु भी यात्रा करबाक लेल ध्यान रखबाक बहुत सख्त जरूरत अछि खास कए कऽ अपन सामानक किआकि जब भी अहाँ यात्रामे रहैत छियै तऽ ओहि चीजक बहुत ज्यादे अहाँ यात्रामे उएह टा समान लऽ कऽ जाइत छियै जे यात्रामे जरूरत छै या फेर जे अहाँके जे जगहपर जा रहल छियै ओतय जाइ जेलाक उपरांत जे जरू जे जरूरत सामग्री छै ओ अहाँ लऽ कऽ जाइ छियै लेकिन जब रास्तामे कहियो भऽ एहन हुअय नहि अगर कहीँ चोरी भऽ जाइत छै या फेर किछु टूटि फूटि जाइ छै या किछु भी भऽ जाइत छै तऽ अहाँक बादमे बहुत ज्यादे दिक्कतके सामना करैत सामना करैत छियै ताहि दुआरे कतहु भी खास कए कऽ बिहारक गप केलियै तऽ बिहारमे अगर कतहुसँ कोइ भी अगर आबै छथि तऽ हुनका अपन सामानक सामानक सुरक्षा केनाइ बहुत ज्यादे जरूरी छै आओर जतेक ज्यादे अहाँ सुरक्षित रहब जतेक ज्यादे अहाँ अपन सामानक ध्यान राखब अपन ध्यान राखब जतेक ज्यादे सतर्क रहब अहाँ ओतेक जिम्मेदार नागरिक रहब चाहे ओ बिहारके होय चाहे पूरा भारतके होय चाहे विश्वके कतहुके होय जी धन्यवाद